हैलो ठीक ठाक तुस सनाओ जी सेई गेदे के हिमाचल श्रीनगर कशमीरी अंजी एह्दे च होइये दस्स साल अं अंजी औंदे होई पंजाह् क्वांटल तक्क कवास्नी आं अंजी बस दे रेट बस जेह्ड़ा ओह् दुकानदार जेह्ड़ा ओह्बी भैंऽ त्रीह् रपे बेचा दा अं अच्छा